ہلو جی سر آواز آ رہی ہے اب جی سر بولیے

جی سر ہاں سر ہم نے گاڑی کے لیے ہم نے آپ کو کرا تھا تو آپ یہ بتائیے سر یہ کون سا ماڈل ہے اور کیا اس کی رینج کیا ہے مائیلیج وغیرہ کیسی ہے اس کی جی ہاں جی اچھا ایوریج کتنی ہوتی ہے اس کی اچھا ٹھیک ہے

اب تین سروس فری ہوتی ہے شاید یہ سر کتے کلو میٹر چلنے پر فری ہوتی ہیں یہ

اوکے اوکے تو سر یہ اس کا ڈاؤن پیمنٹ کیا ہوتی ہے اس کے بعد سر ہم نے اچھا پھر قسط کتے کی بنے گی کتنے مہینے کی جی سر اوکے سر اوکے اور اگر اگر بائی ہم بائی کیش لینا چاہیں تو جی سر جی ضرور اوکے اوکے اوکے سر ہاں سر ضرور آپ کا نام ہاں سر نام اوکے اوکے سر اوکے سر سر آپ کا گڈ نام سر اوکے سر سر تھینک یو